हँ हम जे काल्हि मङ्गेने रहौं ऑनलाइन वायर कटर ओकर जे छै से कुछो कोनो एहन टेकनिक व्यवस्था सेटिङ्ग मे रहै कुछ फॉल्ट रहै जकर कारण हम ओइ सबके हम ध्यान नै दए सकलियै ओकर जानकारी हमरा पासमे नै रहै लेकिन आइके डेट मे अगर देखायलऽ जाय छै मिस्त्रीके तऽ ओ कहै छै ई व्यवस्था गड़बड़ छै जाहिसऽ ऊ खराब बुझाय पड़ै छै